बैतूल जीले में रोजगार एवं आजीविका का मुख्य इस्त्रोत कृषि है क्रसी कृषि से बहुत सारी आबादी जुड़ी हुई है लगभग अस्सी परसेंट आबादी कृषि से जुड़ी हुई है कृषि से कृषि से जुड़ा हुआ उद्योग धंधा खास करके गन्ना मिल यहाँ पर हमारे बैतुल ज़िले में है गन्ने में भी गन्ने कि चार मिल है चारों मिल में गन्ने गन्ना पहोचता है और गन्ने के माध्यम से शक्कर का उत्पादन होता है हमारे गाँव में हमारे हमारे गाँव में और हमारे शहर में हमेशा ही हमेशा से ही बेरोज़गारी रही हुई है सरकारी नौकरी को प्राथमिकता कम दी जाती है कृषि कार्य के लिए हमेशा ही निरंतर बे हमारे ज़िले में कृषि कार्य का हमेशा निरंतर से ही किया जा रहा है और हम मैं सुझाव देना चाहूँगा कि मेरे ज़िले में कोई बड़ी कम्पनी आए जिससे कि बेरोज़गारी दूर हो सके